इसिं न' होन्नानै बुङोबा जोंहा बेहाय माखासे संग्रा खुरग्रानि आइजें आइलाफोर थायो बेहाय जोङो ओंखाम संग्रा खान्था मोननो हागोन आरो बे खान्थाजों ओंखाम संनो हायो बेखोौ बुस्लिबो होन्नानै बुङो आरो बिदिनो

बे ओंखाम खान्थाजों जोङो ओंखाम बानायो ओंखाम सङो ओंखाम संनायाव जोङो बेखौ इसिं न'आवहाय बाहायनाय जायो बिदिनो मैगं ओंख्रि संनो थाखायबो जोङो आरो गुबुन खेराय जोङो बाहायो दा बेबायदि गोनां गोनां जोङो जेखिनि नांगौ जानाय आग्जु जेरै जोङो गारबा एरनो थाखाय गारबा जोङो बाहायो मैगं एरनो थाखाय आरो बेखौ जोङो मैगं रान्नाय बा सबजि रान्नाय समावबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो ओंखाम जानो थाखाय जोङो माखासे थोरसि लथाफोरबो जोंहा गोनां जायो जोङो बे थोरसि जोङो खांसि खांसिबो होन्ना बुङो बे खांसिखौ जोङो गुबुन गबुन गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो सोरबा बा काहनि बाहायो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे काहयाव ओंखाम जायोब्ला इसे मोजांसिन जायो आरो माब्लाबा जोङो फोथायो माबा मोनसे ग्रह' सह' नांदोंब्ला बे थोरसियावहाय काहनि थोरसियावहाय ओंखाम जाबाय थायोब्ला बे ग्रह'आबो दानलाङो होन्नानै मोनसे फोथायनाय जोंनि गेजेराव दङ अबसे बेल' नङा बे काहनि थोरसिया इसे बयनिख्रुइबो एसे साब सिखोन साफायै जोङो बेखौ जानायावहाय बे काहनि थोरसिखो जोङो मोजां रोखोमै सान्नानै बा मोजां हिसाबै जोङो मोन्नानै जोङो बेखौ ओंखाम जानायावहाय जोङो बेखौ बाहायो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थोरसिफोर दङ स्टिलफोरबो दङ दा बेबायदि थोरसिखौ जों बाहायो